اتر پردیش کے اندر بہت ساری تہذیب پائی جاتی ہیں اور ان کے ورثے بھی ایسے ہیں جو اپنی تہذیبوں کو خوب اچھی طریقے سے حفاظت کرتے ہیں ان کی یہ حفاظت ہی ان کے بقا کا باعث ہے اس طرح سے برس کا جشن لوگ خوب جوش سے مناتے ہیں اور یہ تہذیب برس خوش حالی کا باعث بھی بنتی ہے اور جیسے کہ ہمارے اتر پردیش میں گنگور میلا بہت مشہور ہے اور یہ پرانے دور سے چلا آ رہا ہے اس گنگور میلے میں بہت دوردور سے لوگ آیا کرتے ہیں مزے کرتے ہیں اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ آتے ہیں اس میلے میں گھومتے ہیں مستی کرتے ہیں مزے کرتے ہیں اور اسی طرح بہت سارے تہذیب ورثے ہیں جن کا یہاں احاطہ کرنا بہت مشکل ہے لے لیکن ان سب کے باوجود ہی اتر پردیش کئی لوگوں کے لیے ترقی کا واحد ذریعہ ہے